हम अपने पुराने जीवन में जब एक बार एक झलक देखते हैं तो उस समय की बात याद आती है कि अक्सर हम चूल्हे पर ही हर प्रकार की सामग्री को बना देते थे लेकिन आज के ज़माने में देखते हैं हीटर जैसे मिक्सर गैस सिलेंडर आदि प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ज़्यादा सुलभता और आसानी से हमें दे दे रहें हैं और कम समय की बचत कर रहे हैं या आधुनिक भारत का कह सकते हैं तो विकास है और आने वाले समय में शायद इससे भी कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं जो इससे बेहतर और कम समय में हमें प्राप्त करके दे सके